वाट चाले पंढरीची जया जय जय तूं पडरी पंडरीचा वास चंद्रवागे म्हाजे पंढरीचे आई सुंदर तें ध्यान उबा विठे वरी आतां अशें उर उर आतां हो अभंगाचेर अशें दिसता म्हाका विठुरायान खुबशे लोकांक आपले रूप घेवन आपलें दुसरें रूप घेवन जावं राखण्याचे रूप घेवन जावं नाम नामदेवा फुड्यान येवन अशी आपल्याची सगळी कथा तेणे दाखोवन दवरलेले आहा आनी पंडरीची ही उपासना पंढरीची ही उपासना ही आमकां देहाचे शुध्दीकरणा खातीर खुबशे बरें दिसता आनी म्हणुनूच हांव विठ्ठलाची भक्ती करीत आसता विठ्ठला भक्ती करता करता सगळें तान भूक सगळें मागीर कांयत कळना अशें आनी थोडें भोव एक तास दोन तास अशें भजन केलें म्हणटकडरीत आमकां देवा देवाची सुख सुख समाधान अशें दिसता म्हणून आमी पंढरीची गाता बीन वाचतात आणीक तशीच गणपती राया एकदंत एक विग्न विग्न कर्ता गणपती रायाची आमी प्राथना करतात आणी प्रार्थना करतास्ताना आमच्या भुरग्यांक धाकटे भुरग्यांक नातरांक बी आमी सांगता की बाबा देवाची प्रार्थना करप एक वर देवाची प्रार्थना करप म्हळ्यार आपल्या आयुश्याची वी शु शु शुध्दीकरणा खातीर आणीक व्हडलें शिक्षण घेवपा खातीर सगळीं बऱ्याक पडटा म्हणून आमी देवाची प्रार्थना करपाची तशेंच आमचे भुरगे बी नातरांय आमचे आयकतात आनी पांढुरंगाचे भजनांक मंग जातात रुप पाहात म्हज् रुप पाहाता लोचणी सुख जाले व साजनी हो अभंग सदांच भुरग्यां आमगेले म्हणून दाखयता आमची नात्रां आनी आमची बरोबर ती म्हणून ताळाच्या आवाजान ती म्हणटात आनी आमी कांय सुख लागून सुख समाधान जाता आनी आमची सांस्कृतीक लागून हे आमी करता आनी करचे अशें म्हाका दिसता आनी सांगपाचें म्हणल्यार विठ्ठलान जी जी कथा बरयल्या जी जी आमकां शिकयला आनी विठ्ठलाचे नांवाचेर जी कथा बरयल्या ती सारकी वाचपा सारकी आसात आणीक तेजे अभंग तेजे अशे कित्येक तरी अशे अभंग आहात पूण हांव तुमकां हांव तुका एक अज अभंग मात्सो वयल्या वयर वाचून दाखयता रुप जाले हो साजणी सुख जाले हो साजणी रु रुप पहाता लोचनी सुख जाले हो साजणी सुख जाले हो सादली हो अभंग वाचता आसतना हृदयांतल्यान अशें काटें उर रावता आनी आमचे जिवनाचे भाग्य उजळटा म्हणून आमी देवाची भक्ती करपाक जाय जावची ना दिसता पय जावचे ना दिसता